जैसा कि हम सब जानते है कि भारत मे हर पंद्रह किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है भाषा बदल जाती है खान पान बदल जाता है रहन सहन बदल जाता है तो मुझे यदि तस्वीरों के जरिए भारत को दिखाने का मौका मिले तो मैं अलग अलग प्रांतों की और प्रांतों में भी अलग अलग समुदायों के जो पारंपरिक विशेषताएँ है खान पान है वेशभूषा है रहन सहन है जो उनके खाने कमाने के जो साधन है उन सबको विशिष्ट रूप से दर्शाने वाले जो छायाचित्र है उनका इस्तेमाल करना चाहूँगा